गुजरात में वॾा वॾा मंदर आहिनि अक्षर वारी आहे सौमनाथ मंदरु आहे गायत्री मंदरु आहे शंकर भॻिवान जा मंदर आहिनि हुते माण्हू वञी करे पूजा पाठ कंदा आहिनि हितां माण्हुनि खे पूजा तर्फ़ु वधीक ध्यानु हूंदो आहे ऐं उहे पूजा में वधीक ख़ुशि थींदा आहिनि मंदर में वञी पूजा वधीक कंदा आहिनि तंत्र मंत्र कंदा आहिनि दवा ते घटि ध्यानु ॾींदा आहिनि ऐं घोठ में वञी करे उते भॻिवान जी पूजा कंदा आहिनि ऐं नज़र वटाईंदा आइन कंहिं मेरा जॾहिं वञे उन ॾिए वधीक ध्यानु ॾींदा आहिनि मतिलबु त उहे पूजा तर्फ़ु वधीक ध्यानु ॾींदा आइन उन उन्हनि खे उन मां ई फ़ाइदो थींदो आहे हिते जा माण्हू सांस्कृतिक कार्य हूंदो आहे त पो पूजा ई कंदा आहिनि कुझु कार्य हुजे माना पूजा पहिरियों कनि मंदर में वञी करे ॾीया ॿारियनि ज्योतियूं जॻाइनि सभु कंदा आहिनि पूजा तर्फ़ु मतिलबु अथव वधीक ध्यानु ॾींदा आहिनि कुछ कार्य हुजे त उन में पहिरियों त पूजा कंदा आहिनि पोइ कार्य कनि त उन्हनि जो सभु सभु सफ़िलो थिए इन करे ई पूजा तर्फ़ु वधीक ध्यानु ॾींदा आहिनि ऐं घर में कुझु प्रसंग हुजे त पहिरियों पूजा कनि त हुननि जो सभु कार्य सफ़िलो थींदो आहे